नमस्ते भैया अरे हम घूमना है घूमने जाना चाहते थे तो अब आप बताइए कि अपने उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं अच्छी अच्छी जहाँ पर अच्छा रहेगा जाने में जी भैया जी भैया जी हाँ भैया

हाँ भैया

हाँ चाहेंगे तो लेकिन अब इसका कैसे क्या जाना सही रहेगा

जी हाँ जी जी

हाँ हाँ जी जी हम अपनी फैमिली चार लोग से जाना चाहेंगे हाँ तो तो आप पहले ये बताइए कि यहाँ से मथुरा जाने के लिए ट्रेन से या बस से किस से कैसे क्या किराया जी जी जी

जी जी तो

नहीं किसी से भी जिससे अच्छे से पहुँच जाए जी भैया